जय झूलेलाल अगरि कुतो चकु थो पाए त पोइ हाणे हुनखे ओॾी महिल त असां सत जूता हणंदा आहियूं हुनखे सिधो करे वीहारे करे सत जूता हणी पोइ ॾिसंदा आहियूं डाक्टर वटि वठी वेंदा आहियूं अॻे त चोॾहां सुयूं पेट में लॻंदी हुयूं हाणे डाक्टर टे या चारि सुयूं हणनि था धनुर जूं पोइ उए हेॾां पंद्रहें पंद्रहें ॾींहं चवंदा आहिनि अचो त तव्हांखे सुई लॻंदव वाहेगुरू